میں محمد مجمل عالم اور میرا ایک دوست ہے عرفان خان وہ جو ہے دونوں دوڑ کرتے تھے ایک ایٹ کلاس سے لے کے اور نائن کلاس ٹین کلاس تک دوڑ کیے دونوں اور بہت ہی پرتیوگیتا میں بھاگ لیے جیسے کہ کھگھڑیہ ضلع کے انترگت ایک برونی ہے میں وہاں جا کے دوڑ کیا ہوں میں اور میرا دوست عرفان خان دونوں مل کے دوڑ کیا تھا مگر وہ نکل گیا میں پھنس گیا تو وہ ابھی انڈین آرمی ہے انڈین آرمی ہے ابھی پوسٹنگ لگا ہوا ہے دوڑ کالج میں بھی میں بھاگ لیا تھا وہ بھی بھاگ لیا تھا وہ وہ بھی نکل رہا تھا میں بھی نکل رہا تھا اسکول میں بھی بھاگ لیا ہوں وہ بھی نکل رہا تھا میں بھی نکل رہا تھا مگر ایک جاب لگنے کے کارن جاب اس کو لگ گیا ہے تو انڈین آرمی میں تو مجھے نہیں لگا قسمت کی بات ہے مگر میں دوڑ کا بہت ہی میں دوڑ کا جو ہوں بہت ہی جیسے کہ نہیں بولتا دوڑ کا دیوانہ تو میں بہت دوڑ کا دیوانہ ہوں میں تیاری بھی کر رہا ہوں انڈین آرمی کا میرا دوست تو انڈین آرمی بن چکا ہے مگر میں ان شاء اللہ دوڑ کر کے اپنے آپ کو کچھ ثابت کروں گا کہ ایک اپنے آپ میں اتنا محنت کرنے کے بعد کچھ ملے ٹھیک ہیں